नमस्कार नैतिक पक्षी पालन जो प्रति दिन हम पक्षी को पालते हैं उसे किस प्रकार की समर्थन देते हैं तो देखिए पक्षी पालन करने के लिए हमें उसे समर्थन देना होता है कि पक्षी को रहने के लिए हुं जो है उचित उस तरह का उसका आवास होना चाहिए उसका पक्छु पक्षी को जो पक जैसे है जैसे कबूतर हम पालन कर रहे हैं तो उसके लिए उस तरह का मतलब घोंसला होना चहिए खोप होना चाहिए या नहीं मुर्ग़ा मुर्ग़ी पालते हैं तो उस तरह का उसका जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए है ना उसको हुं डेली भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए दाना होना चाहिए है ना और पानी की व्यवस्था और उसको बिजली की व्यवस्था से हम उसका समर्थन करते हैं ताकि पक्षी को किसी प्रकार की दिक़्क़त ना हो वह जैविक मुक्त श्रेणी के पशु उत्पादक जैसे छोटे छोटे पैमानों पर किसानों को समर्थन देना और जैसे देखिए जैविक और मुक्ति श्रेणी के पशु उत्पादक को छोटे पैमाने पर किसान को जाे है समर्थन देना होता है जैसे मानकर चलिए किसान को उचित सलाह देना होना चाहिए और किसान को जो है पशु को अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए उसको जो है यह आवास की ज़रूरत है जैसे मान के चलिए बकरी है तो उसको बकरी सेट बनवाना होता है जैसे पशु है तो उसके लिए पशु सेट जो है बनवाना होता है उसपर जो है उसको सही सुविधा के लिए उसका नाद की व्यवस्था किया जाता है और उचित मतलब उस भोजन की सामग्री जैसे उसको चारा में दाना की व्यवस्था और उसी समय यदि घाँस की व्यवस्था ये सब जो है छोटे पैमाने पर होना चाहिए हमारे किसान को सुविधा किसानों को समर्थन देना चाहिए कि उसको जो है सरकारी योजनाओं से भी उसको जो है मतलब लाभ देना चाहिए जिससे उसको पशु सेट बनवा देना बकरी सेट बनवा देना उसको चलने के लिए प्लेस जो है बनवाना उसको जो है सलाह देना कि आप घाँस को उपजाइए दाना खिलाइए चारा खिलाइए उचित उसको खिलाइए भरपेट खिलाइए और उससे जो मतलब जो है उसको और उत्पादन होता है जैसे दूध वग़ैरह उसे बेचकर के वे आगे मतलब छोटे छोटे पशु वे आगे बढ़ सकते हैं है ना इसमें जो है उसको सरकारी मदद मतलब मिलना चाहिए है ना और है व्यवसायों के लिए लक्षित में आपकी कोई माँग जैसे मानकर चलिए व्यवसाय के लिए है कि माँग होना चाहिए जैसे मानकर चलिए अह सरकार के द्वारा जैसे खरीम मुहैया कराना मवेशी खरीदकर मतलब उस किसान को देना बकरी पालन करवाना मुर्ग़ी पालन करवाना ये सब चीज़ उसको जो है छोटे छोटे किसान को मतलब देना चाहिए है ना सरकारी तरह से उसको सुविधा उपलब्ध जैसे सरकार के द्वारा सुविधा हो जो पशु हैं या उसका बीमा होना है ना ताकि पशु में अगर किसी प्रकार की जो है उंह दिक़्क़त होती तो बीमा कर दो उनके बीमा से भी उनको पैसा मिल सके साथ ही साथ जो हेल्प इसकी होती है मैं दवाई की सेवा उपलब्ध कराना यह भी उचित होता है व्यवसायों के लिए मदद सरकारी मदद मिलना चाहिए सरकारी दवाई सरकारी योज आवास के लाभ ये सब भी हं मिलने चाहिए और मैं सरकार से यह पिस यह सिफारिश करते हैं कि व्यवसाय को आसान और बेहतर बनाने के लिए उसको जो है किसान को यां या हमारे समाज को जो उस तरह का जो जिस माहौल में है जो जो ये करना चाहते हैं तो उसके लिए खेती के लिए उसको जो है लोन मुहैया कराना या पशु पालन के लिए उसको लोन मुहैया कराना है ना उसका जो दूध होता है पशु का उनको सरकारी जेट में लेकर के उनको जो है बिक्री करवाना ये सबकी जो है हाँ बेहतर माँग होना चाहिए जो हमारी समस्या हमारे समाज में है इसको जो है निदान होना चाहिए